हाँ जी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ बोलिए सर

हाँ हाँ अच्छा अच्छा गुप्ता जी की बात कर रहे हैं आप क्या अच्छा अच्छा अच्छा हाँ जी

जी बताइए अच्छा आप आप एक मिनट रुकिए एक मिनट रुकिए मैं एक मिनट नोट कर लूँ आप जो जो समान बोल रहे हैं तो मैं वह करवा देता हूँ ठीक है जी आप बताइए एक फ़ैन ओरिएंट की बेस्ट रहेगी तो जहाँ तक कि मैं करवाता हूँ ओरिएंट में ही लोगों का अच्छा रिस्पोंस है एक ट्यूब लाइट ठीक है सूर्या की करवा देता हूँ ट्यूब लाइट चलिए चलिए वह तो अपन कम्पनी आख़िरी में आप जो बोलेंगे अपन वो करवा देंगे बाक़ी तो हम लोग करवाते हम लोग तो वही आपको बताएंगे बाक़ी आप चेंज करा सकते हैं अल्टरा एल ई डी बातरूम में ठीक है ठीक है अल्टरा एक लगवा दूँ चलिए चलिए जी ये कलरफुल लाइटिंग करवा देते हैं सर आप बताएँ आपको कौन सी करवाना है अच्छा अच्छा हाँ सर वो भी करवा देंगे हम वो भी इनक्लूड कर देते हैं हम कलरफुल लाइट हो गई ओके सर जी सर हम लोग का एम पी के बाहर नहीं है सर एम पी में हम लोग का जो है तो एम पी के अंदर आप कहीं पर भी आप करवा सकते हैं आप मेरे को यही नंबर पर कॉल करिएगा और मैं अभी एक काम करता हूँ मैं आ जाता हूँ अभी आप फ़्री हैं आज तो मैं कल तक आता हूँ कल शाम तक आपके घर एक बार देख लूँगा आपको घर का जाएज़ा ले लूँगा और सर में आप से एक चीज़ कहना चाहूँगा जी सर जी सर जो भी हम ख़रीदेंगे लगाने के लिए से ट्यूब लाइट हो गई जो भी जाएगा अपना तो वह हम लोग मंगलम इलेक्ट्रॉनिक्स से लेंगे हम लोग पहले मेंशन कर देते हैं कि हम लोग इस दुकान से लेंगे तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है वहाँ लें अगर लें तो मंगलम इलेक्ट्रॉनिक से हमारी आगे चौक साइट पड़ जाती है तो वहीं पर जी जी जी जी जी जी जी वहीं पर और बाक़ी मैं आता हूँ आपके घर कल तो अपन एक बार और देख लेंगे आपको जो करवाना तो आप देख लीजिएगा और हम बजट की भी बात कर लेते हैं कल ही हाँ जी थैंक यू सो मच सर रेट का आप बताइए आपका बजट कितना उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ एलेवन थाऊज़न जा रहा अभी मैंने कैलकुलेट किया है बाक़ी इलेवन थाऊज़न तो ये जा रहा है बाक़ी वन थाऊज़न हम लोग लैस कर देते हैं अपने हिसाब से क्योंकि अब आप गुप्ता जी के थ्रू आए हैं तो हम लोग अपने हिसाब से कर देंगे हाँ ओके ओके थैंक यू सो मच सर ओके वेल्क